जोंनि जायगायाव गोबां रोखोमनि खेला गेलेफैयो जेरै सन्टष थ्रफि बल बल खेला सन्टष थ्रफि आरो बिदिनो आइ एस एल जोंनाव जाफैयबाय दाख्लैसो आरो जोंनाव गोबां रोखोमनि खेला जाफैबावो जेरै एथलेटिक्स खारनाय बारनाय बेफोरखौबो जोंनाव गेलेयो आरो थायकान्द' वुसु बेफोरखौबो गेलेसै जोंनाव देरहाबोयो अनेख मानसि आरो गोजौ थाखोआवबो गोजौ थाखोआवबो इसे दंबावसै गेलेग्राफोर सहैबाय दा जोङो बेखिनियानोसै